السلام علیکم تو اسٹاف بول رہے ہیں جی میم میرا وائی فائی نہیں چل رہا ہے دو دن سے ایسا پرابلم ہے نا اس کے بارے میں چیک نہیں کرویا کیا تو جلدی سے جلدی صحیح کروائیے ہم لوگ کو پرابلم ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے وائی فائی کا کوئی سویدھا تو کیسے چیک ہوگا ہم کو تو بہت کام رہتا ہے نا اور وائی فائی ہی نہیں چل رہا ہے تو کیسے ہوگا بتائیے بہت کام رہتا ہے ہم اسی لیے آپ کا ہوٹل کے روم لیے تھے

اچھا جلد سے جلد صحیح کروا دیجیے تاکہ ہم اپنی کام کو جلد سے جلد کر لینا ہم کو بہت زیادہ کام ہے دیکھیے ٹیکنیشین کا جلدی کانٹیکٹ کیجیے نہیں وائی فائی کا ہی پریشانی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر